की की बीयामे रखै छियै कम समयमे कोन होइ छै सब्जी हॅं भए गेल कम भए गेल छै तऽ आब ई को कोन चीज होतै बढ़िआँ आ कि भिण्डी अभी होतै बढ़िआँ भिण्डी भिण्डीके बीया होयत केना पड़ै छै तऽ तोरा ओकरा खातिर लए भिण्डीके खातिर लए मिट्टीके भी फर्क पड़ै छै कइसन मिट्टी चाही पीली मिट्टी काली मिट्टी

बैगन बैगन मतलब ओ ओ चलि सकै छै अभी बैगन कइसन मौसममे होइ छै पानियो के जरूरी पड़ै छै तऽ कोनो अइसन सब्जी नहि छै जे बिना देखने सुनने होइ जाइ नहि हम कहै छलहुॅं जे